السلام علیکم مجھے اپنے کام کے لیے ایک نیا لیپ ٹاپ خریدنا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے اسٹور میں کیینئر ماڈل اویلیبل ہے میں نے یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لیپ ٹاپ میرے ڈیزائر اسپیسیفیکیشنس کے ساتھ موجود ہے میرا پسندیدہ ماڈل ہے اسکین اسکینریو ایکس ففٹین جس میں انٹیل آئی سیون پروسیسر ہو کم از کم سولہ جی بی ریم ہو اور پان سو بارہ جی بی ایس ایس ڈی اسٹوریج بھی ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ ماڈل ابھی آپ کے اسٹوک میں اویلیبل ہے مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اگر یہ ماڈل اویلیبل ہے تو کیا اس پر کوئی ڈسکاؤنٹ یا کوئی اسپیشل آفر چل رہا ہے اگر کوئی آن آن گوئنگ پرموشن یا ڈیل ہو یا پلیز اس کی تفصیلات بھی بتائیں میں اپنے بجٹ کے مطابق بیسٹ ڈیل لینا چاہتا ہوں